अहाँ कहू अहाँके दोकानमे की की मिठाइ अछि हमरा एहिठाम विवाह अछि जे मिठाइ बढ़िआँ बढ़िआँ हुए से अहाँ बताउ मिठाइ लेबाक अछि